गुड मॉर्निंग सर हाँ सर ये मैं एक कैंडीडेट आया हुआ है इंटरव्यू के लिए तो वो आपसे मिलना चाहता है तो क्या करूँ भेजा दूँ क्या जी सर तो सर वो पूछ रहा है कितनी देर जी कितनी देर वेट करना पड़ेगा वो थोड़ा जल्दी कर जी एक घंटे बाद जी सर जी नाम उसका सुनील वेलवंसी है बता रहा है सर तो सुनील वेलबंसी आया हुआ है सोहागपुर से सोहागपुर से आया है सर वो कह रहा है कि सर से मिलना है इन्टरव्यू के लिए उने बुलाया था तो जी सर तो बिठाल दूँ यहीं

जी सर थैंक यू सर जी सर जी सर ओके सर